आंनियाव दाउफोरखो आंनि बिबार बागानाव फेहेरनायनि थाखाय जेबो बोसोन आङो रोङा आरो आंनियाव इदि बोसोन गैया नाथाय आं न'नि दाउफोरनोनो माइरं दै सारनानै होयो बेयावनो गुबुन दाउफोराबो जेनेबा दाउथु दाउस्रि सखा बेफोरबो फैनानै आदारखो खननानै जाफैयो बिसोरखोनो आं नायनो जोबोद मोजां मोनो बिसोरो जोंहानि न' दंख'लावनो फैनानै आदारखो खननानै जाफैयो आरो बिफोरखोनो आं नायनो जोबोर मोजां मोनो आरो जोंहा न'खराव फुख्रि जोंहा न'खराव नानि फुख्रि दं बियाव दाउब'फोरा फैनानै दाउ ना फिसाफोरखो साबनानै जाफैयो आरो ओ बेयाव आरो बे ना लांग्रा मास लांखार दाउआ फैनानै नाखो ओ साबनानै लाङो बिफोरखोनो आङो जोबोद नायनो मोजां मोनो आरो गुबैयै आंहा न'खरावनो गोबां दाउ हांसो दङ बिसोरनोनो आङो टाइम बाय टाइम आदार होयो आरो बिफोरखोनो आं सामलायबाय थायो बियावनो गुबुन दाउफोराबो फैनानै आदारखो जाफैयो आरो बिफोरखोनो आं जोबोद मोजां मोनो बिखेखख'य जोंनियाव औ ओम दाउथु दाउस्रि दाउ देंखुर बिफोरनो फैनानै आदारखो खननानै जाफैयो जाफैयो

बिफोरनो जोंनि न'खराव फैयो